हाँ मैं दस से दस लाख तक के पाँच संख्या बता सकता हूँ पंद्रह हज़ार तीन सौ बाइस हज़ार छः सौ एक लाख दो हज़ार तीन सौ पाँच लाख पचासी हज़ार सात लाख तीस हज़ार